मधुबनीमे मुख्य उद्योग आओर आर्थिक चालक किछु नहि अछि कोनो नहि अछि खेती भगवानपर निर्भर अछि जँ उचित समयपर जल भेल तऽ खेती उपजा भेल जँ उचित समयपर जल नहि भेल तऽ अकाल पड़ल उपजा नहि भेल जँ आ दोसर बात जे बाढ़ि आयल तऽ बाढ़िसँ ओ दहि गेल तहूसँ उपजा नहि भेल तऽ हम कहि सकैत छी जे मधुबनी जिला वर्तमान समयमे भगवान भरोसे चलि रहल अछि